पर्यटकनि खे आकर्षित करण जे लाइ त हूअं त मुंहिंजे खेत्र में सभु कुझु आहे पर वरी बि मां सरकार खे इहो चवंदसि की मुंहिंजे खेत्र में जो थोरी व्यवस्था सुठी कोन्हे उहा थोरी सफाईअ जी व्यवस्था थोरी सुठी कनि रहण करण जो जेके वॾा वॾा रिज़ोर्ट ठहियल आहिनि उनजे अलावा बि जेके ॿिया नंढे शहर मां माण्हू अचनि था या घुमण जे लाइ माण्हू अचनि था उन्हनि जे लाइ को धरमशालाऊं को नंढियूं नंढियूं नंढियूं होटलूं जंहिंमें थोरे घटि पेसनि में माण्हू आराम सां रही सघनि उन जूं सुविधाउनि जो थोड़ो ध्यानु रखनि बाक़ी मुंहिंजे खेत्र में हर तरीक़े ई महिमान नवाज़ी ॾाढी सुठी थींदी आहे माण्हू सचे दिलि जा आहिनि सचे दिलि सा जेके बि ॿाहिरां ईंदा आहिनि उन्हनि खे सॼो ॾाढी प्यार सां ऐं ॾाढे मनुहार सां सभु कुझु खाराईंदा पीआरींदा घुमारींदा आहिनि घुमाईंदा आहिनि बाक़ी थोरी सफाई व्यवस्था जो थोरो सो परेशानी आहे भॻवान करे झटि हीअ असांजी सरकार खे हीअ सुमति अचे ऐं हूअ सफाई ते बि थोरो ध्यानु ॾियनि